अस लोग जादैतर जेह्ड़ी लैंगवेज़ ऐ जेह्ड़ी न्यूज़ दिक्खने अस ओह् सारी जेह्ड़ी ऐ हिंदी लैंगवेज़ बिच गै दिक्खने क्योंकि उत्थें हिंदी गै जादैतर लोकें गी समझ आई जंदी ऐ ते बाकी अपनी जेह्ड़ी इक्क लोकल लैंगवेज़ ऐ जियां डोगरी साढ़ी इक्क लोकल लैंगवेज़ ऐ ओह्दे उप्पर असेंगी न्यूज़ दिक्खनै गी बड़ी घट्ट मिलदी ऐ करदे कोई लब्भी जाह्ग पर आं हून जियां जियां जेह्ड़े साढ़े उत्थें डेवेल्पमेंट बल्लें बल्लें पुज्जा दी ऐ साढ़े जम्मू कशमीर च ते ओह्दी बजह कन्नै जेह्के हून केह् होआ दा एह् अपना जेह्की लोकल लैंगवेज़ उप्पर जेह्की न्यूज़ लब्भना शुरू होई गेदियां न बल्लें बल्लें जेह्का सारें लोकें कोल जेह्का फोन पुज्जी गेआ फोनै दे थ्रू जेह्का इंटरनेट घर घर पुज्जी गेआ ओह्दी बजह कन्नै उनेंगी हून लब्भा दा बी ऐ सारा किश जेह्ड़ी डोगरी उप्पर जेह्ड़ी साढ़ी कोई बी न्यूज़ होइयां जियां खबरां होइयां जेह्ड़ियां उनेंगी लभदियां जेह्ड़ियां कोई अपने ग्रां दी खबर होई कोई अपने शैह्र दी खबर होई जगह जगह दी खबर हून पुज्जना शुरू होई गेई ऐ बल्लें बल्लें डोगरी बिच लब्भना सारा किश शुरू होई गेदा ऐ डोगरी च गाने बी शुरू होई गेदे न ते हून एह् बल्लें बल्लें बनदा जा करदा ऐ ते एह्दी बजह कन्नै गै असेंगी केह् हून थोह्ड़ी खुशी बी होई जंदी कि अपनी जेह्ड़ी असें शुरू कशा जेह्ड़ी लैंगवेज़ च अस बोलने अस डोगरे जेह्ड़े ओह् लैंवेज़ बोलने ओह्दे बिच असेंगी सारा किश लब्भा दा बल्लें बल्लें सारा किश हून इंया एह् बनदा जा दा कम्म ते बड़ी खुशी होंदी असेंगी इस चीज़ै गी दिक्खियै ते अस बी जेह्ड़ा बोलने कोशिश करने जिन्ना होई सकै होऐ डोगरी साढ़े घर घर बोल्ली जंदी जेह्ड़ा निक्का उमरी कोला लेइयै बड्डी उमरी तगर सारे डोगरी बोलदे इत्थें डोगरी बोलना उनेंगी बड़ा गै शैल लगदा ते जेह्ड़ी गल्ल होई एह् साढ़ी की न्यूज़ बिच डोगरी ऐ जेह्ड़ी एह् बड़ी घट्ट लभदी ऐ जेह्ड़े बड्डे बड्डे चैनल न डोगरी दी घट्ट जेह्ड़ी न्यूज़ लभदी ऐ जादै जेह्ड़ी साढ़ी लोकल लैंगवेज़ लोकल न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ उऐ लभदी ऐ डोगरी बिच ते बाकी बड्डे चैनल पर नेईं ऐं लब्भा करदी ऐ एह् बाकी उम्मीद करने की आने आह्ले टैम उप्पर असेंगी डोगरी बिच बी सारा किश लब्भग जिन्ना होई सकै अस कोशिश इयै कराने की डोगरी गी प्रमोट कीता जा जिन्ना होई सकै जिन्ना साढ़े कोल जिन्ना साढ़े कशा होई सकै उन्ना अस करने गी लग्गे दे न एह्दे ई असेंगी बड़ा मज़ा औंदा एह् करने आस्तै डोगरी च असें बोलना साढ़े आस्तै इंया होंदा कि जियां साढ़े घर पुज्जी गे बिल्कुल कुसै कन्नै जेल्लै डोगरी बोलने ते जेह्ड़े अगर अस मीडिया दी गल्ल करचै ते मीडिया बी उत्थें बल्लें बल्लें पुज्जी गै गेदी ऐ हून उत्थें डोगरी बी ते बाकी बल्लें बल्लें हून सारा असर होआ दा जिन्ना होई सकै उन्ना होआ दा बक्खरी बक्खरी लोकें दी खबरां सुनने गी बी बड़ा मन करदा डोगरी उप्पर ते होई सकै सारे लोग जेह्ड़े डोगरी उप्पर हून बल्लें बल्लें जेह्का उनेंई जादै भरोसा आवा दा गै ते हून उनेंगी बी फोन दे थ्रू सारा किश लब्भा दा ऐ डोगरी बिच बी एह् खुशी बी होआ दी ऐ असें ई इस गल्ला उप्पर